जेकर में गल्ल करांऽ न्यूज़ पेपर दी ते तुसें गी में सनांऽ कि न्यूज़ पेपर जेह्ड़ा साढ़े जम्मू कश्मीर च आंदा खासकर साढ़े जम्मू च आंदा ओह् अमर उजाला जेह्दे च जम्मू दी सारियां खबरां होंदियां न लाई अगर स्हाब लाचै अस जम्मू दि'यां खबरां दी गल्ल करचै ग्राउंड लेवल च केह्ड़ी खबर ऐ केह्ड़े म्हल्ले च केह् होया किस कार च केह् होया ओह् सब कुछ अमर उजाला च आंदा जेह्ड़ी बड़ी अच्छी गल्ल ऐ क्योंकि अगर अस गल्ल करचै इंटरनेशनल लेवल दी जां राज्य दे बारे च जां फिर अस गल्ल करचै नेशनल चैनल दी ते उ'त्थें उ'ऐ खबरां आंदियां न जेह्ड़ियां अस आखी सकने आं जेह्ड़ी नेशनल लेवल दि'यां न जेह्ड़ा गली म्हल्ले अंदर होआ दा कुसै दे घर च होआ दा कोई नि'क्का मुट्टा कुछ बी अस आखी सकने कोई नि'क्की मुट्टी दुविधा जेह्ड़ी लोकें ई पोआ दि'यां ओह् साढ़ी जेह्ड़ियां हैन ओह् साढ़े लोकल जेह्ड़ी अखबारां न उं'दे च आंदियां न ते अगर गल्ल करचै में सोशल मीडिया दी ते सोशल मीडिया च बी मेरा फेवरेट चैनल ऐ इक जेह्दे च हर इक चीज दी खबर आंदी जि'यां लाई लैओ स्हाब कि हून इलेक्शन दा टाइम चला दा हा किस पार्टी ने केह्ड़े वादे कीते ओह् कु'दै कु'दै गे उ'नें केह्ड़े कम्म कीते एह् सारा कुछ जेह्ड़ा ऐ ओह् सोशल मीडिया च लभदा जि'यां गै अस गल्ल करचै हून दस सालें दे बाद जम्मू कश्मीर च विधानसभा चुनाव होए ते विधानसभा चुनाव च अस अगर दिक्खी सकने ते पिछले दस सालें च किश कैंडिडेट ने केह्ड़ा कम्म कीता कौन कि'न्ना काबिल ऐ कौन आने आह्ले समें च साढ़ियां मुसीबतां हल्ल करी सकदा ओह् सब एह् चीजां जेह्ड़ियां न अस लोकल बिच दिक्खी सकने आं ते ओह्दे बाद गै गल्ल करचै अस कि अस कुछ चीजें गी कि'यां कैरेक्टराइज करी सकने न होर इं'दी प्रेजेंटेशनां कनेहियां न ते लोग बड़े खुश न क्योंकि उं'दी अपनी गल्लां चुक्कने आस्तै इ'त्थें जेह्ड़ी लोकल मीडिया ऐ ओह् बड़ा कम्म करा दी ऐ लोकल मीडिया केह् करदी अगर कोई इक बंदा बी फोन करदा कि साढ़े घर चार दिन दी लाइट निं ऐ ते उस गल्ल च बी गल्ल करदे न क्योंकि तुसें गी पता कि जि'यां जि'यां गौरमैंट दि'यां स्कीमां आदियां न जि'यां पिच्छें मुद्दा बने दा हा जम्मू च स्मार्ट मीटर दा स्मार्ट मीटर दे उप्पर लोकें बड़ा प्रदर्शन कीता क्योंकि जिस बेल्लै पैह्लें मीटर लग्गे हे उस बेल्लै लोकें दे बिल आंदे हे कोई लाई लैओ स्हाब पंज सौ रपेआ बद्ध बड़ा बद्ध आंदा हा जेह्ड़ा ज्हार दो ज्हार रपेआ आई जंदा हा ते जिस बंदे ने घर ए सी लाए दा होंदा हा ते जादा तो जादा पंज छे ज्हार आई जंदा हा ते अगर जदूं दे स्मार्ट मीटर लग्गे दे हैन ते अदूं दे लोग परेशान न लोके दा आखना ऐ कि जि'त्थें साढ़ा बिल पंज सौ रपेआ आंदा हा क्योंकि असें खा'ल्ली पक्खा लाए दा हा हून अस पक्खा बी जेह्ड़ा ऐ ओह् टाइम उप्पर यानि रातीं बेल्लै लान्ने आं तां बी करियै साढ़ा जेह्ड़ा बिल ऐ ओह् तिन्न ज्हार पंज ज्हार छे ज्हार आ दा मतलब कि एह् निक्की निक्कियां मतलब छोटी छोटियां गल्लां न जेह्ड़ियां साढ़ियां लोकल खबरां जेह्कियां ओह् चुकदियां न ओह्दे बाद गल्ल करचै अगर अस पानी दी ते पानी दा बी ते हून सुनने च आए दा कि पानी दा बी जेह्ड़ा मीटर लग्गा दा यानि तुसें कि'न्ना पानी यूस कीता होर कि'न्ने लीटर पानी यूस कीता पर लीटर दे स्हाब कन्नै जां फिर पता निं कि'न्ने लीटर दे स्हाब कन्नै उ'त्थें थाह्नूं बिल आना एह् बड़ी जादा चीजां जेह्ड़ियां लोकें इस टाइम सोचा दे हैन ते हून अगर अस आई जन्ने आं इलेक्शन उप्पर ते इलेक्शन च बी लोकें ना बहोत कुछ आखेआ ऐ कि आं भाई असें अगर वोट देना ऐ इस बारी असें दस्सें सालें दे कम्में गी दिक्खियै देना ऐ केह्ड़ा बंदा आने आह्ले समें च साढ़ा कम्म करी सकदा केह्ड़ा सानूं अग्गें स्पोर्ट करी सकदा केह्ड़ा बंदा साढ़ी नौकरी लोआई सकदा ते इस चीज उप्पर ना लोकें हून वोट पाए दा ते हून कल्ल अट्ठ अक्तूबर ऐ यानि कि कल्ल परिणाम दा दिन ऐ एह्दे कोला पैह्लें बी बड़ी चर्चा जेह्ड़ी हैन ओह् लब्भा दियां न जां कुछ पार्टियां आपस च गठबंधन करा दियां न कुछ गठबंधन तोड़ा दि'यां न कुछ आखा दि'यां न हां जी साढ़े बगैर गौरमेंट गै निं बननी ते कुछ आखा दि'यां हियां कि अस गौरमेंट च आह्गे ते अस एह् करगे ते अगर अस जम्मू कश्मीर गी दिखचै ते जम्मू कश्मीर दे लोग परेशान न खासकर कश्मीरी पैह्लें परेशान हा हून आखी सकने आं अज्ज कि कश्मीरी परेशान नेईं ऐ क्योंकि कश्मीर च पैह्लें अलगावाद हा आंतकवाद हा जदूं दी तिन सौ सत्तर हटी ही पैंती ए हटेआ अलगावाद आंतकवाद दा नशाना उ'त्थें खत्म होइया पर हून अस गल्ल करचै अपने डोगरें दी ते डोगरा थोह्ड़ा परेशान लब्भा दा ऐ क्योंकि इक ते साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ गी इ'न्नी जादा प्रायोरिटी नेईं लब्भा दी ऐ दूई गल्ल अस जि'न्ने बी हैन अस डोगरी अगर कोई डोगरी बोलदा ऐ उसी भई आखदे न ग्रांईं ऐ क्यों क्योंकि सानूं ओह् चीजां स्कूलें च सखाई निं जंदियां न कि आं भाई डोगरी बी बोलनी ऐ साढ़ी मात्तर लैंग्वेज ऐ ते असें हून वोट सोची समझियै पाई ते छुड़ेआ लेकिन आने आह्ले पंज सालें च सानूं साढ़े वोटें दा परिणाम लब्भना इक चीज तुसें सारें दिक्खी होनी कि हर बंदे ने अपने अपने मेनिफेस्टो च कुसै आखेआ तिन्न सौ सत्तर बापस लेआनी कुसै आखेआ असें एह् लेआना ओह् लेआना कुसै एह् निं आखेआ कि साढ़े जेह्ड़े डोगरे न इं'दी डोगरी लैंग्वेज गी जम्मू दी जेह्ड़ी आखी सकने कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना क्योंकि दिक्खो गलती इ'त्थें बंदे दी बी ऐ अगर डोगरी लैंग्वेज तुसें अग्गें बधानी अगर तुस चाह्ने कि डोगरी लैंग्वेज अग्गें प्रमोट हो ते अपने बच्चें ई बी डोगरी सखाओ उ'नें बचपन तों डोगरी बोलना सखाओ हिंदी ते चलो स्कूल जाइयै बी सिक्खी लैनी लेकिन डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी बड़ी जादा जरूरी ऐ सखानी ओह्दे बाद जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ कुसै बी डोगरी कल्चर निं पता अगर अस अपनी गल्ल करचै ते सानूं बी निं इ'न्ना पता क्योंकि साढ़े मां प्योऽ ने नेईं दस्सेआ डोगरी कल्चर केह् हा धीरे धीरे आस्ता आस्ता बल्लें बल्लें जिस बेल्लै अस दिखदे गे जेह्ड़ी निक्की निक्की गल्लां ओह् सिखदे गे जि'यां डांस कल्चर आया दूई चीज आई त्रीऽ चीज आई ओह् बी दिखदे दिखदे अज्ज दे टाइम च सानूं पता कि थोह्ड़ा मता ई स्हेई साढ़ा डोगरी कल्चर कनेहा ऐ होर ओह्दे बाद हून सानूं पता चलेआ कि डोगरी लैंग्वेज केह् ऐ इसी बोलने दा तरीका केह् ऐ